नमस्ते अरे सर जी हमारा पर्स खो गया था आपके इस्कूल में आए थे खो गया थोड़ा बताइए आपको दिखे तो बताना थोड़ा सर वही आए थे जब वह लंच हुआ लंच होने के बाद में आ गया पता नहीं कहाँ गिर गया और उसमें मेरा सब डाकूमेंट था आधार कार्ड था ए टी एम था सारे सागल चीज़ मिल नहीं रहे हैं सर अभी बस घर पर आया तो मुझको हमको याद आया कि मेरा पर्स वही लगता है इस्कूल में ही गिर गया क्या तो मैंने सोचा सर से बात कर लूँ नहीं सर

नहीं हमको लगता है कि जो नहीं सर हम जब हमारा जब लंच हुआ वो ही जब लंच हुआ तो उसी टाइम पर हमको लगता है पर्स गिर गया इस्कूल में और सर ठीक है सर जी थोड़ा आप देखिएगा और थोड़ा सी सी टी वी कैमरे में चेक कर लीजिएगा और सब से पूछ लीजिएगा बता दीजिएगा सर जी

जी जी हाँ सर हमको

लेकिन सर हमको विश्वास का मतलब जब मैं खेल रहा था लंच टाइम तभी वहीं मतलब ग्राउंड में ही कहीं गिर गया लगता है तो थोड़ा सर जी आप उसे देखें जी जी जी

हाँ हाँ हाँ सर थोड़ा सर अपने में बच्चों लेगाओ जितने भी हैं सब से पूछ लीजिएगा थोड़ा बता दीजिए जैसा भी हो जी जी

ठीक है सर जी थोड़ा हाँ सर जी हम उसको लिख के दे देंगे यस सर जी सर नमस्ते नमस्ते